पहिरें ज़माने में डांस करण खे सुठो न मञियो वेंदो हुओ सोचींदा हुआ त डांस सुठे घर जा ॿार न कंदा आहिनि ऐं सुठे घर जे ॿारनि खे डांस न करण घुरिजे पर हाणे इअं सोचि बदिलिजी वेई आहे वॾे वॾे डांस प्रोग्रामनि में ॿार पंहिंजे डांस जो प्रदर्शन करे इनाम था खटनि पुरानी डांस शैली क्लासिकल हुई ऐं अॼुकल्ह डांस जा घणेई तरीक़ा थी विया आहिनि जीअं त फ़्री स्टाइल जुम्बा सालसा कंटेंपर्री हिन खां अलावा खेत्रीअ डांस बि सिखनि था जीअं भांगड़ा गरबा घूमर ऐं सिंधी त छेॼ खे भुली ही न सघंदा आहिनि